भारत में बहुत सारी खेल हैं और बहुत ही प्रसिद्ध एथलीट भी हैं खेल तो जो है बहुत ही लोकप्रिय जो है क्रिकेट माना जाता है वैसे तो खेल बहुत है हॉकी है बैडमिंटन है उसके बाद जो है टेनिस है बॉलीबॉल फुटबॉल है बहुत सारी खेल है जो है लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित खेल है वो है क्रिकेट क्रिकेट को लोग बहुत ही अच्छे तरके से अच्छे वो वे देखते हैं जो है और उसे फॅालो भी करते हैं क्रिकेट में जैसे मान चलिए जो हमारे जो भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंडुलकर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है जो है और हमारे भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाले जो है कपिल देव हैं जो कप्तान रह चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है जो है उसके बाद फिर लगातार जो है खिलाड़ी ऐसे प्रयास करते हैं वीरेंद्र सहवाग जो है जो दो तिहरा शतक मारे हैं जो दो दो तो दो दो तीन तीन बार और उसके बाद जो है सौरव गांगुली जैसे कप्तान रह चुके हैं जिन्होंने जो है प्रयास करके जो है फाइनल तक ले गए हैं जो है भारत को लेकिन अब ये तो दुर्भाग्य था नहीं जीत पाए कोई बात नहीं लेकिन प्रयास उनका जारी रहा फिर उसके बाद आगे आइए जो है और अच्छे अच्छे इसमें जो है हमारे जो है सब क्रिकेटर रह चुके हैं शिखर धवन जो है उसके बाद जो है युवराज सिंह ऐसे जहीर खान जैसे बालर बहुत सारे ऐसे फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी है जिन्होंने जो है भारत को जो है एक उससे जो है एक शिखर उच्चतम उच्चतम शिखर तक पहुँचा दिया जो है इन्होंने जो है ट्वेंटी ट्वेंटी उसमें जो है वल्ड कप दिलाया फिर उसके बाद वन डे उन्होंने वल्ड कप भारत को दिलाया भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले गए वो अच्छी जो है जिसे कहा जाता है धोनी एक ऐसे खिलाड़ी जिस चीज को सूघ लेते हैं सोना हो जाता है सही बे में माना जाए उसके बाद वो देखिए समयानुसार जो है फिर अपना जैसे समय आया उनको लगा कि मैं नहीं खेल पाऊँगा उन्होंने तुरंत सन्यास ले लिया हर एक जो है वो उससे जो है सिस्टम से ऐसे खिलाड़ी हमारे भारत में जो अच्छे अच्छे जो है लोकप्रिय खिलाड़ी रह चुके हैं उसके बाद विराट कोहली को आप देखिए विराट कोहली भी जैसे जो है अच्छे कप्तान रह चुके हैं कप्तान भी हैं खिलाड़ी भी हैं जो आज देखिए जो भगवान हमारे कहे जाते हैं सचिन तेंडुलकर उनका रिकॅाड उन्होंने तोड़ा जो है सबसे ज़्यादा जो है शतक मारकर जो है और उसको अच्छे वे में उन्होंने लिया जो है उनको जो है हमारे सचिन तेंडुलकर भी बधाई दिए जो है आकर ये आपने जो है हमारा रिकॅार्ड तोड़ा और उसके बाद फिर जो है हमारे जो हैं रोहित शर्मा को आप देख लीजिए जो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं जिस पिच पे खड़े हो जाते हैं तो लोगों की जो है पसीने छूट जाते हैं कि ये कब चले जाएँ जहाँ खड़े हो जाते हैं जम जाते हैं तोड़ना शुरू देते हैं तो ऐसे ऐसे ही खिलाड़ी हैं हमारे जो हैं उसमें अभी देखिए जो अभी अभी वल्ड कप हुआ है जो है उसमें जो है रोहित शर्मा बिना एक भी मैच हारे फाइनल तक ले गए हैं भारत को फ़ाइनल में दुर्भाग्य खराब था या कह सकते हैं पिच की जो है कमी के वजह से या जो भी आप कह सकते हैं जो उसके वजह से वो फाइनल हम लोग नहीं जीत पाए कोई बात नहीं प्रयास जारी है आगे जीतेंगे उसके बाद अच्छे अच्छे हमारे और भी लोकप्रिय ऐसे मिल्खा सिंह हुए ये भी अगर जो है धावक में आ जाइए दौर में तो मिल्खा सिंह जैसे जो है आप जानते होंगे कितने अच्छे धावक थे पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को इतने बुरी तरह से हरा के आए हैं जो है वो धावक ने उसके बाद हमारे यहाँ सानिया मिर्जा को सभी जानते हैं टेनिस की खिलाड़ी हैं जो है बहुत अच्छा जो है खेलती हैं ठीक उसके बाद आप आ जाइए साइना नेहवाल को देख देख लीजिए जो है उसमें बैटमिन्टन में अच्छी खिलाड़ी हैं भारत को मैडल भी दिला चुकी हैं सानिया भी मैडल दिला चुकी हैं अभी आप चेस्स में आ जाइए चेस्स में जो है हमारे जो है शतरंज में विश्वनाथन आनंद हैं जो अच्छे जो है चेस्स के खिलाड़ी माने जाते हैं भारत को कई मेडल उसमें भी दिला चुके हैं वो उसके बाद आप आ जाइए जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे खेल हैं आप तीरंदाजी में आ जाइए उसके बाद जो है आप भाला फेंक में भी आ जाइए अभी आपका भाला फेंक में भी जो है मेडल आया है हमारे पास जो है हमारे भारत में तो ऐसे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो प्रतिभा अपना जो है दिखा रहे हैं और आगे आ रहे हैं धीरे धीरे अपना भारत जो है एक खेल के मामले में बहुत ही ऊपर जा रहा है और हर हर एक उसमें जो है आगे जा रहा है अभी आप कुश्ती में हो और आप कुश्ती में आप जानते हैं जो है खली को आप जानते होंगे जो इतने जो हैं महान कुश्ती रह चुके हैं पलवान रह चुके हैं अच्छे अच्छे उसके बाद आप गीता फोगाट को जानते होंगे जो पहलवानी कर चुकी हैं उसके बाद बबिता फोगाट हैं जो अभी उनकी मूवी भी आई थी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं अच्छे अच्छे जो है देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो है ठान कर बैठे हुए हैं तो बस ये है देश को आगे बढ़ा रहे हैं खेल रहे हैं सब अच्छे अच्छे जो है वो हैं औ सबसे लोकप्रिय खेल तो आप जानते ही हैं क्रिकेट है क्रिकेट को सभी फॅालो करते हैं सभी देखते हैं हर जगह पूरे इंडिया क्या पूरे वल्ड में चलता है क्रिकेट तो बस यही है धन्यवाद